जय झूलेलाल डांस असांजे झूलेलाल चालीहा में चालीहो थींदो आहे असां चालीहे ॾींहं ई झूलेलाल में मां वेंदी आहियां कंटिन्यू ऐं उते जो महत्व ई हिकु अलॻि आहे हर ॾींहं अहिड़ी रौनक लॻी पई हूंदी आहे असांजे झूलेलाल मंदर में ऐं मां रोज़ु वेंदी आहे पंहिंजे पोटे खे वठी मुंहिंजे पुट बि हुते शेवा कंदो आहे ऐं झूलेलाल में रोज़ु डांस कंदा आहियूं नचंदा आहियूं डांडिया खेलंदा आहियूं ऐं अहिड़ो मज़ो अची वेंदो आहे झूलेलाल में चालीहो इहा निकिरी वेंदा आहिनि चालीह ॾींहं जोति परवान कंदा आहियूं पंजिणा ॻाईंदा आहियूं झूलेलाल जा चालीहे जा ऐं मूंखे त हूंअं बि नचण जो ॾाढो शौक़ु आहे पर मां जॾहिं झूलेलाल जो चालीहो थींदो आहे त मां त मगन ई थी वेंदी आहियां मां घर जा कमकार सभु भुलिजी वेंदी आहियां ऐं सोचंदी आहियां टाइम थिए बसि मां झूलेलाल मंदर में वञा ऐं चालीहे जो आनंदु वठां ऐं मूंखे त झूलेलाल में वञणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हूंअं बि वेंदा आहियूं चालीहे ते त कंटिन्यू मां पूरा चालीह ॾींहं झूलेलाल में मां वियसि ऐं झूलेलाल वारनि असांजो स्वागत बि कयो सुठो एंड में पंचायत ऐं जय झूलेलाल ऐं झूलेलाल जो ॾाढो बढ़िया लॻो असांखे चालीहो ऐं नचंदा बि आहियूं बढ़िया सां सभु ॼणा मिली करे रिश्तेदार बि सभु मिली वेंदा आहिनि सिन सिंधी जिते चारि रिश्तेदार हुते सभु बढ़िया डांस में बि नचण जो जेको आनंदु ईंदो आहे उहो सभिनि रिश्तेदारनि सां गॾ त उते ॻाल्हि ई कुझु अलॻि थींदी आहे ऐं असांजे घर जो पंज मिंट जो ई रस्तो आहे झूलेलाल मंदर जो पर असां वेंदा आहियूं